हँ बोलू

ओ कहाँ से एलिऐ जे बिहारेमे तऽ छियै यौ ओहिठाम मंदिर छै अपना सिंघेशर थान यऽ मधेपुरामे बढ़िआँ पूजा होयतै जा के देखिऔ पूजा मनोकामना पूरा भए जाएत कुमारखंडमे बाबा मंदिर होयतै हनुमान जी मंदिर होयतै पूजा भए जाएत बढ़िआँ से एतहुँ मनोकामना पूरा भए जाएत शिब मंदिर यऽ बगलमे कुमारखंडमे इतना बढ़िआँ पूजा भए जाएत हँ आगाँ जेबै कनिटा खुरदा खुरदा जेबै एतना पप्पू जादबके मंदिर छै शिबजीके ओतऽ बढ़िआँ पूजा होयत बढ़िआँ मनोकामना पूरा होयत ठीक छै हँ मनोकामना पूरा भए जाएत आगाँ छै ओतए कालीस्थान छै काली स्थान बराबरीमे हँ ओतहुँ बढ़िआँ पूजा होयतै ओतहुँ मनोकामना पूरा होयत ओतहुँ सकैत छियै पूजा कै सकैत छियै बढ़िआँ देखै सुनै मे छै हर चीजके मनोकामना अहाँ जे सोचबे ओ पूरा भए जाएत हूँ बहुत बहुत बहुत सुंदर बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ तब खुरदामे पप्पू यादब दुर्गा मेला लगैया ओतहुँ बहुत बढ़िआँ बहुत सुंदर हर चीज साफ सुथड़ा साफ सफैया मक्खी ओक्खी एकदम सफाइ आदमी लागल छै नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि अहाँ एक दिना मुरलीगञ्ज जाएब दुर्गा पूजा करै लै हँ पंडी जी देतै किआ नहि पूजा करै लै चंडीस्थान छै ओतहुँ पूजा करू

ठीके छै हँ एहिमे कोइ टेंशनबाजी नहि छै बाहर से आबैत आदमी ओकर देखि रेख करैत छै ओकर भलाइ करय छै हमरो सबके बाहर जाइ छियै हमरो सबके बाहरमे रहै छियै कखनी ने हमे तऽ जेना ओ अभ्यागतके करबै स्वागत ओना ओ स्वागत कै के राखब आबू

हँ ठीक छै हम साथ छी आबू